नदी तलाब व पुल हमारे शहर पर है लेकिन हम अधिकतर पुलों पर ही जाना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें स्पेस कम होता है और बचने के कई चांस होते हैं और पानी भी काफ़ी साफ होता है जिस कारण वर्ष पुलों में अधिकतर भीड़ भी होती है और वहाँ पर सुरक्षित व्यवस्था भी रहती है अगर कुछ होता है तो तुरंत उसकी व्यवस्थाएँ भी होती है जिस कारण वर्ष हम पुलों पर अधिकतर नहाने जाते हैं